मेरा जेह्का फेवरेट स्पोर्ट्स ऐ ओ ऐ कबड्डी ते कबड्डी दे बारे बिच जेह्के ओह्दे रूल होंदे जेह्ड़ियां उंदियां स्ट्रेटेजियां होन्दियां ओह्दे बारे बिच अ'ऊं विस्तार कन्नै बोलना चाहन्नां ओह्दे बारे च अ'ऊं दस्सां अगर तां कबड्डी दे बिच जेह्ड़ा पैह्ला नंबर एह्दा रूल होंदा पैह्ला नंबर तां इत्थै बारां प्लेयर होंदे बारां खलाड़ी होंदे बारां खलाड़ियें बिच्चा जेह्ड़े सत्त खलाड़ी गै ग्राउंडै बिच्च खेली सकदे ते ग्राउंड जेह्का होंदा ओह् तेरां बाय दस दा होंदा जेह्ड़ा बाह्रला बाह्रला हिस्सा ओह्दे अंदरै इक लाब्बी होंदी इक मिड लाइन होंदी

तां रेडर जेह्ड़ा होंदा जेह्ड़ा कोड्डी दिंदा प्लेयर ओह् उत्थै बोनस मारी सकदा मतलब बोनस दा एह् तरीका होंदा के उसी लैने की टच करना होंदा और अगला पैर नुआढ़ा हवा बिच चाहिदा होंदा इ'यां नै बक लाइन होंदी अगर बक लाइन क रेडर क्रास करियै नेईं आवै तां रेडर आउट मन्नेआ जंदा ते जेह्ड़ी लाब्बी दी गल्ल करां अ'ऊं लाब्बी दा रू जेह्ड़ा होंदा ओह् एह् होंदा के बगैर टच करने दे प्लेयर जां डिफेंडर लाब्बी च नेईं जाई सकदा हां अगर जिस बेल्लै कोई बी प्लेयर अगले प्लेयर गी दुए खलाड़ियें गी टच करदा तां ओ लाब्बी दा इस्तेमाल करियै मिड लाइन तक पुज्जी सकदा मिड लाइन मतलब ग्राउंडै दे अंदर इक लैन होंदी कि उसी इक साइड इक कोड होंदा दूई साइड दूआ कोड होंदा उसी क्रास करना पौंदा ते इ'यां इक प्लेयर गी टच बंदा लेई सकदा फ्ही इ'यै गल्ल में अगर करां तां इदे बारे बिच और तां इ'यां नै बोनस बी इस्सै तरीके कन्नै बंदा मारी सकदा ते इदे बिच जेह्ड़े सत्त प्लेयर टीमै अंदर खेढी सकदे अगर लग्गी लुग्गी जा कुसै प्लेयर गी तां सब्स्टियूट दा बी मौका होंदा जेह्के पंज प्लेयर रक्खे दे होंदे कबड्डी दे मेरी कबड्डी जेह्ड़ी फेवरेट गेम ऐ ते एह्दे बारे च मिकी इन्ना हारा नालेज है ते इ'यां गै अग्गै मतलब कबड्डी खेलने आस्तै बन्दे गी फिट रौह्ना बड़ा जरुरी ऐ अगर बंदा फिट नेईं होऐ तां कबड्डी नेईं खडोई सकदी ऐ लग्गने लुग्गने दे बड़े चांस होंदे बंदे दा गोडा च लग्गी जन्दी ऐ हड्डियें च लग्गी जन्दी मस्सल बंदे दे जेह्ड़े होंदे मास खिचाव आई जंदा उदे बिच ते ए जेह्ड़े कबड्डी दे रूल न एह् बड़े अच्छे मतलब तरीके कन्नै मिकी पता न और अ 'ऊं इ'नें गी फालो वि करदा आं